कुछ ऐसा विशेष में लिखना चाहते हैं हम लेकिन हिचकिचाहट है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है कि इस तरह की एक यह सरकार का गलत नियम है नियम है जो हर नौकरी में कहता है गेजुएशन पास चाहि इन्टर पास चाहि मेटिक पास चाहे अब पंचायती भाग विभाग का एलेक्सन होता है चाहे कोई भी विभाग का एलेक्सन होता है इसमें क्यों नहीं क्वालिफ़िकेसन इसमें भी क्वालिफ़िकेसन लगाना यह ज़रूरी है और हर चीज़ में क्षेत्र में कहता है कि दो हम दो हमारे दो हम दो हमारे फिर इस एलेक्सन राजनीति में क्यों नहीं लगाइए फिर यह क्यों करवाया जाता है कि एक बार एक नेताजी दे उसको बार बार पेन्सन मिलता है और नौकरी लोग करते उसको कोई पेन्सन नहीं यह चीज़ गलत है उसको सही तरीके से आप लोग करवाएँ यह बेहतर होगा और पंचायती विभाग का एक यह निर्णय हो कि जैसे हर चीज में चीज में होता है क्वालीफ़िकेसन इसमें भी क्वालीफ़िकेसन होना चाहिए और इसमें भी वेतन होना चाहिए जो वार्ड हो मुखिया हो जो भी आदमी को पाँच सौ पच्चीस सौ दिया जाता है उसमे क्या हो इसलिए उसको सही काम सही मानदेय दिया जाए और सही तरीके से एलेक्सन में शिक्षित व्यक्ति को होना अनिवार्य है अंगूठा छाप फिर साइन करने आ गया उसको एलेक्सन में खड़ा करे लोग उसे वार्ड मुखिया बना देता कैसे भारत विकास करेगा कैसे कौनो विकास करेगा कैसे बिहार विकास करेगा कैसे हम स्वस्थ रहेंगे कैसे हम विकास करेंगे नहीं हमारे गाँव में शिक्षा सबसे जरूरी है और शिक्षा की सही व्यवस्था होगी शिक्षित लोग हर क्षेत्र में रहेंगे तभी तो लोगों में जागरूकता भी होगा और लोगों की जानकारी होगी और वह कामों को खींच कर लाएगा वह सही तरीके से अपने पंचा में अपने गाँव में राज्य में अपने देश में काम को अच्छी तरीके से करेगा इस तरीकों को बारीकी से जाँचा किया जाए जिसका सही काम और सही पेमेंट दिया जाए लूट दलाली घूसखोरी सब बंद करवाया जाए यही हम लोग का निर्णय है हम लोग भी पढे लिखे लोग बेरोजगार हैं न ही हम लोग के पास पैसा है जो घूस देंगे और नौकरी करेंगे ई सबसे ज्यादा हमारे बिहार में भारत में ये हो रहा है कि दलाली ख़त्म नहीं हो रहा है ये सब गलत चीज है और सही चीजों को लाने की आप लोग व्यवस्था करें और सही तरीके से जो जैसा काम है वैसा पैसा दें वार्ड साहब को पाँच सौ रुपया महीना मिलता है उसमें क्या होने वाला है उसमें कम से कम पंद्रह हजार महीना होना क्यों वो चोरी करे क्यों डकैती करे मेरा सरकार ही गलत है इसीलिए वो चोरी करवाता है उसका सही काम सही पेमेंट दीजिए डायरेक्टिक मेम्बर को डायरेक्टिक फंड कीजिए और इससे आगे मेरा भारत बढ़ेगा और मेरा भारत में सही काम होगा